मूं हाणे जेको ओपो जो फोन वरतो आहे उहा उन में जाम यूज़ ओफ फ्रैंड्ली आहे इन जे करे मुंहिंजो पुटु उन खे चङी देरि खणी थो वेह ऐं इन खे वधीक यूज़ करण सां मुंहिंजे पुट जे अखियुनि ते अखड़ियुनि ते जाम बुरो असरु थींदो त इन लाइ मूंखे थोरो टेंशन आहे की मां उन खे इहो फोन ॾियां की न ॾियां